ہمارے علاقوں میں قدرتی وسائل ہے جو کاروباری سرگرمیوں کے لئے استعمال ہوتی ہے جب سے پہلے دھان ہے جو لوگ کھیتی کرتے ہے کاشت کار ہے وہ لوگ کھیتی کرتے ہے اپنے اپنے زمینوں پر جو زمین دار ہوتے ہے اور وہاں سے جو دج دھان آتے ہے وہ کچھ دھان وہ سرکار کی طرف سرکار کو دے دیتے ہے سرکار اس سے اچھی قیمت میں لے لیتے ہے فر دوسری جگہ شفٹ کر لیتے ہے اور کچھ اپنے لئے بچا کے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے گیہوں ہے گیہوں کے لوگ کھیتی کرتے ہے اور اس سے لوگ لے جو فیکٹری والے ہے وہ لے کر جاتے ہے اور اس سے آٹا آٹے میں تبدیل کر دیتے ہے اور اس کے علاوہ وہ روئی کا پیڑ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ کھیت جو لوگ جہاں جن لوگوں کو فیکٹری روئی کا وہ کاروباری کرنا ہوتا ہے وہ لوگ روئی کا پیڑ لگاتے ہے اور اس میں سے ان کے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہے مزدور وہ سب روئی لے کر آتے ہے آ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسری جگہ وہ لوگ فیکٹری سے دوسری جگہ تکیہ وکیہ بنا کر اور بہت سی چیزیں ہے جو روئی سے بنائے تھے وہ سب بنا کے وہ لوگ وہاں سے بھیجتے ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے قدرتی چیزیں ہیں جس سے لوگ کار وباری سرزمین کے لئے استعمال کرتے ہے